जय झूलेलाल माता अचो अचो भेण लोन खपेव घणे अमाउंट जो लोन खपेव अच्छा छाजे लाइ छा पर्पस आहे अच्छा त तव्हांजो धंधो नयो आहे की न जमियलु अथव अच्छा पोइ उहो पंहिंजे पेसनि सां हुओ की न हुन जा हुन जे लाइ बि लोन खयंव अच्छा चुकाए छॾियोव अच्छा पोइ हुन जे लाइ त कुझु प्रॉपटी वग़ैरह अथव लोन जे अगेंस्ट रखण लाए हाणे हा पो पर अगेंस्ट में कुझु त रखणो पवंदो तां पना वना खणी ईंदो त पननि में पननि में छा छा खणी ईंदो ख़बरु अथव छा छा पना लॻंदा हा ॿियो हा एस आई बी लॻंदी जंहिंजे नाले प्रॉपटी आहे टैक्स जा पना लॻंदा ऐं तव्हांजी इनकम स्टेटमेंट वग़ैरह लॻंदी हा पोइ खणी अचो पोइ असां घरे व्या घणे टकनि ते व्याजु थींदो उहो ॻाल्हायूं था हाणे त फ़िलहालु अठ टका हली रहियो आहे हा पोइ मां सीनियर सां पंहिंजे ॻाल्हायां थी घटि वधि जेको थियो जेते हिते ॿीठो बाक़ी पंज लख ई खपेसि न पंज लख ई खपेव न की मथां खपेव ॿियो हा उहा त टेस्ट जा पना अगरि बराबरि अथव त मिली वेंदव हा हा कंदसि कंदसि तां पेपर पना खणी अचो मां कयां थी प्रोसेस त प्रोसेसिंग फीस बि लॻंदव पैसा लॻंदा हा हले जी जय झूलेलाल